آن لائن اسکولنگ اور کوچنگ نے بچوں کی زندگیوں میں بہت گہرے اثرات ڈالے ہیں کچھ مثبت اور کچھ منفی خاص طور پر ایک نو کے بعد جب تعلیم کا نظام بڑی حد تک آن لائن ہوا تو یہ تبدیلی ہر گہر ہر گھر ہر طالب علم اور استاد کے لیے ایک نئے تجربے جیسی تھی مثبت اثرات لچک دار مطالعہ بچے اپنی سہولت کے مطابق سیکھ سکتے ہیں جب چاہیں جہاں چاہیں ویڈیوز ریکارڈ شدہ لیکچرز اور نوٹس کی دستیابی نے دہرائی کو آسان بنا دیا منفی اترات نمبر ایک سماجی تعلقات میں کمی دوستوں میں ملنے کھیلنے اور بات چیت کے مواقع کم ہو گئے جس سے بچے تنہائی محسوس کرنے لگے نمبر دو آنکھوں کی صحت پر اثر موبائل لیپ ٹاپ اسکرین پر زیادہ وقت گزارنے سے آنکھوں میں جلن دھندلاپن اور سر درد جیسے شکایت بڑھ گئیں آن لائن تعلیم نے بچوں کو نئی دنیا سے جوڑا لیکن اس نے یہ بھی ظاہر کیا کہ تعلیم صرف کتابوں سے نہیں بلکہ تعلقات کھیل جسمانی سرگرمی اور ماحول سے بھی مکمل ہوتی ہے